पाँच टा पड़ोसीमे सबसँ पहिने हम ज्ञान शंकरके नाम लेब कियाकि ओ बहुत बढ़िआँ जे छै किरकेट खेलै छै आओर पूरा एकदम जिलाके नाम तक रोशन करै छै कियाकि देखै छिए किरकेटमे बहुत ज्यादा आइके छोट छै बहुत ज्यादा आओर बहुत बढ़िआँ किरकेट खेलै छै आओर दोसर पड़ोसी जे छै ओ भेल हमरकि नाम छिए पप्पू चचा जे इङ्गलिशके टीचर छिए आओर तेसर पड़ोसी जे छै ओ छिए सोहन चचा जे छै कि नाम छिए पण्डितमे भी बहुत बढ़िआँ करै छै आओर चौथा पड़ोसी जे छिए ओ छिए वैदिक चचा ओ वैदिक लेवलके ज्ञान प्राप्त केने छै तऽ ओकरो कनिटा विशेष नाम छै आओर पाँचम पाँचमपर पप्पू सर जे हमरा शिक्षा देलखिन